जय झूलेलाल भारत जो इतिहास तव्हां सभई ॼाणे रहिया आहियो भारत खे सोने जी चिड़िया चयो वेंदो हुयो भारत खे सोने जी चिड़िया इनकरे चयो वेंदो हो जोकी हिते खान पान अन पाणीअ जा भंडारा धन सभु कुझु ॾाढो भरपूरु हुयो इनखे ॾिसी अंग्रेज़ असां वटि आया हुया ऐं असां ते राॼु करण जी कोशिशि कई आहे उन्हनि असांजे मथां डिवाइड एंड रुल जो फ़ॉरम्युलो अपनायो हुयाऊं मतलबु फूट विझायो ऐं राॼु कयो उन्हनि जो उहो कामियाबु थियो ऐं उन्हनि असांजे मथां ॿ अढाई सौ साल राॼु कयो इनखे ॾिसी करे केतिराई स्वतंत्रता सैनानि गॾु आया ऐं सभिनि मिली करे आंदोलन करायो ऐं आख़िरकारि असांखे छुटिकारो ॾियारायाऊं अंग्रेज़नि खां ॾाढा सारा बेमिसाल नेता हुया जीअं त महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू राजगुरु सुखदेव ऐं पंहिंजो सिंधी नेता पंहिंजो सिंधी हेमू कालाणी उनजो ॾाढो वॾो हिकु रोल प्ले हुयो इन में पाण खे आज़ादी ॾियाराइण में मां उन्हनि सभिनि जी शुकुरुगुज़ार आहियां पहिरें जे भारत में ऐं हाणे जे भारत में ॾाढो फ़र्क़ु आहे जेतिरो असां पहिरियां पोयां थी रहिया वियासीं हाणे ओतिरो ही असां अॻियां थी रहिया आहियूं असां केतिरा सारा नया नया प्रयोग कया आहिनि नएं नएं प्रयोगनि में असां अॻियां वधिया आहियूं नईं नईं प्रयोग शालाऊं खोलियूं आहिनि एॾो वॾो महामारी आई हुई कोविड असां उनसां बि विड़ियासीं असां उनजे लाइ वैक्सिनेशन कढियो असां उनजी वैक्सीन कढी को वेक्सीन करे ऐं ॾाढी सारियूं तरक़ियूं कयूं मंगलयान ते वियासीं केतिरा ई देश केॾी कोशिशि करे रहिया हुया अठनि अठनि दफ़नि खां कंहिं अठि दफ़ा कयो कंहिं चार दफ़ा कयो के ॿ दफ़ा कयो पर असांजो भारत पहिरें दफ़े में ई मंगलयान में वियो हुयो मंगल ते हाणे हाणे हाणे जी ॻाल्हि आहे की असां चंद्रयान ते बि पहुता आहियूं चंद्रयान ते असां चंद्र ते विया आहियूं उहो बि असांजो मिशन सफल थियो आहे ऐं इहो सभु कुझु सिर्फ़ु हिकु आदमी जे वजह सां थियो आहे जेको की मोदी उन ॾाढो भारत खे अॻियां वधाइण में ॾाढी मदद कई आहे जय झूलेलाल